हाँ बोलिए हाँ जी बोलिए तो आपको कौन से टाइप का डांस सीखना है क्लासिकल वेस्टर्न हिप हॉप कत्थक क्लासिकल डांस सीखना है तो मैं आपको क्लासिकल डांस के चार्जेज़ बता देती हूँ क्लासिकल डांस के चार्जेस है हंड्रेड थाउज़ेंड नहीं सॉरी सॉरी मैम वन थाउज़ेंड पर मंथ पर पर्सन वन थाउज़ेंड और इसका टाइमिंग है अभी एक अगस्त से हमारा न्यू बैचेस चालू हो रहे हैं आठ से दस है दो से चार है और एक छह से आठ है तो आप किस बैच में आना चाहोगे हाँ तो ठीक है मैं आपका नाम लिख लेती हूँ आपका रजिस्ट्रेशन कर लेती हूँ आपके डॉक्युमेंट्स भेज देना इसी नंबर पर आपका नाम क्या है शिवानी एड्रेस मैं आपको वाट्सअप पर मैसेज कर दूँगी यही नंबर पर आप मुझे डॉक्युमेंट सेंड कर देजिएगा ठीक है थैंक यू